हैलो ओला कंपनी मां कविता नागवानी थी ॻाल्हायां हाणे थोरो अघ टैक्सी वारो मूंखे झूलेलाल मंदिर में छॾे वियो आहे हाणे मुंहिंजो कम पूरो थी वियो आहे हाणे उहेई टैक्सीअ वारो हुजे त ॻोल्हे मोकिलींदासि छोजो मूंखे उहो ॾाढो सुठो पियो लगे मां हिन करे इंतिज़ारु थी कयां ऐं हुनखे सुठी हलाइ पियो ऐं ॾाढो खॾनि खुबनि मां बि बचाइ पियो हिन करे मूंखे ॾाढो उहेई थो वणे महिरबानी करे उहेई टैक्सी वारो अचे मूंखे कटनी स्टेशन ते छॾे अचे मां इंतिज़ारु करे रही आहियां